हांव रानान गेल्लें थंय म्हाका एक शेवणें दिसलेलें थंय तें शेवणें बरें आशिल्लें गुलगुलीत आनी चोच बरी लांब आशिल्ली तेजे आनी पाखां बरी आशिल्ली तेजी दिसताली कॉफी कलर कशी आनी तेजो एक गोटेर आशिल्लो तो गोटीर गोटरान तें जीं पिलां आशिल्लीं तो चूक चूक करून ते गोटरान वयतालो आनी परत भायर येतालो आनी परत भितर वयतालो आनी मागीर तो म्हाका पळयलो आनी तो धांवलो